جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میرا کیا پیشن ہے میری ہابی کیا ہے تو میری ہابی ہے جو گھومنا ہے مجھے گھومنا اچھا لگتا ہے اور میں نے تاریخی عمارت مجھے گھومنا اچھا لگتا ہے اور اس کے لیے میں نے لکھنؤ کا سفر کیا تھا اور لکھنؤ کی میں نے کچھ تاریخی عمارت دیکھی تھی جیسے نواب آصف الدولہ کا بنایا ہوا بھول بھلیاں ہے اور اسی طرح میں نے گومتی پارک گومتی پارک گیا اور امبیڈکر پارک ہے وہاں پہ اور وہاں بھی بہت ساری خوبصورت پارک ہیں اور اس کے علاوہ کھانے پینے کے لیے بھی لکھنؤ بہت مشہور ہے جیسے وہاں کے کلچے نہاری اور بریانی اور وہاں پہ ٹونڈے کباب ہے جو بہت ہی فیمس ہے لوگ دور دراز سے وہاں آتے ہیں اس کا لطف لینے کے لیے